हाँ जी उन्हीं से बात हो रही है हाँ जी हमारे यहाँ पर सारी सबज़ियाँ मिल जाएँगी बताइए आपको कौन सी सब्ज़ी चाहिए और कितनी चाहिए है जी हाँ जी हाँ जी आप बोलते चलिए बोलते चलिए मैं लिख रहा हूँ जी जी एक मिन्ट मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ना बीस बोरी टमाटर ना ना मैं बीस बोरी टमाटर लिख लिया दस बोरी आलू दस बोरी शिमला मिर्च दस बोरी भिंडी जी सलाद के लिए ककड़ी करवा दूँगा हाँ करवा गाजर करवा दूँगा और मिर्ची आपको एक बोरी नहीं लगेगी आप आधी बोरी लीजिए तो वह सही रहेगा अच्छा चुकंदर मैं भेज दूँगा आधा बोरी चुकंदर कर दूँगा

और हमारी एक बोरी जो है वह बीस किलो की रहती है तो आप को हो जाएगा ना मतलब बीस ज़्यादा तो नहीं हो जी कहाँ पर पहुँचाना है इसको जी हमारा फ़ाम जो है वह कटनी में है तो हम मत मतलब हाँ आस्सी किलोमीटर होगा यह टोटल तो हम बीस रुपये किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा लगाएँगे और हाँ हाँ जी ऐसा कर दीजिए

नहीं नहीं नहीं नहीं हम बोरी का नहीं पैसा लेते हम बोरी देंगे इकट्ठा कर के रख देंगे सारा सामान फिर वह दे रुकिए

जी जी तो आप एक बार कं आप लिस्ट कंफ़र्म कर दीजिए मैं बोलते जा रहा हूँ जी बीस बोरी टमाटर पन्द्रह बोली बोरी आलू की दस बोरी शिमला दस बोरी भिंडी एक बोरी ककड़ी आधा आधी बोरी गाजर आधी मिर्ची आधी बोरी चुकंदर जी प्याज़ भी लगेगी क्या क्या आपके यहाँ बिना लहसुन प्याज़ का बनता है प्याज़ भी लगेगा तो दस बोरी प्याज़ कर दूँ चलिए ठीक है पाँच बोरी प्याज़ कर देता हूँ और अदरक लहसुन मैं आधी आधी बोरी अपने हिसाब से रखवा दूँगा वह ठीक है तो आप जी सारी बोरियों का अलग अलग रेट है जैसे टमाटर जो है वह अभी हम पाँच सौ रुपए बोरी चल रहा है हाँ जी और आलू आलू भी इसी उसमें चल रहा है वह मैं लगा दूँगा आपको आप जब भी आएँगे उठाने तो मैं तभी रेट लगा दूँगा सारे जी आप ट्रांसपोर्ट अपना ना आप ट्रांसपोर्ट जी ट्रांसपोर्ट आप अपना ओके ओके ओके जी ओके धन्यवाद जी ठीक है